दामोदर मावजो नरेंद्र मोदी डॉक्टर प्रमोद सावन डॉक्टर जयंती नायक रेमो फेर्नांडीस राहूल गांधी अमित शाह द्रोपदी मुरमू सोनिया गांधी रविंद्र केळेकार बाकीबाब बोरकर राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी लोकमान्या टिलक सोनिया गांधी मागी लता मंगेशकर उशा सरदे हेमा सरदेसाय उशा मंगेशकर कपील देव अमिताभ बच्चन शाहरूख खान भुमी पेडणेकर हनुमंत चोपडेकर विश्वजीत राणे गोविंद गावडे वसंत भगवंत सावंत विराट कोहली पुर्णानंद च्यारी शुभम नायक मनोहर परैकर राजदीप नायक डॉक्टर कोस्मा फेर्नांडीस